हमसभकऽ जे छै से बाइकिंगके लिए बहुत बढ़िआँ अथी छै जे हमसभ चलबय तलबय ई सभके लिए आ रेसिंग भाग लयके लिए जे छै से हमरा सभके गामऽ शहरके अनुकूलो व्यवस्था नहि छै लेकिन फिर भी हमसभ बाहर भीतरमे ही जे छै से भाग लेनय छियै आओर कै बेर लेनय छियै ईके लिअ जे छै जीतल भी छियै ई चीजमऽ आओर गाँव घरमऽ एहन तरहक सुविधा नहि नहि ई भाग होइ छै जेकि गाड़ी रेस तेस ई सभके लिए जे छै से संगठित योजना चलय छै फिर भी एतय जे छै से एहन तरहकेँ सुविधा नहि अछि ई के लिए जे छै से सरकार से ई करब कोशिश जे सरकारी सुविधाके तहत सालमऽ एक दू बेर ई योजना चलायल जाय जाहिसँ जे छै गाँव घरके लड़का सभके भी ईभ चीज पर इच्छा जागत आओर ई सभकेँ लिए प्रयास करय हर तरहसँ सम्भव होना चाही जेकि आकि शिक्षे आओर सभ चीज नहि छै आओर सभ तरहकेँ गाड़ी घोड़ा ई सभके लिए लाइनमे भी भाग लेना चाही ईसभ भी लड़का सभकेँ किछु आओर तरहकेँ मोटिव जागैत छै के अनुभव आगू बढ़त एहिसँ भै सकयए ई कनि गाँव घरसँ लऽ कऽ शहर तक शहरसँ लऽ कऽ जे छै से देश विदेश सभमऽ नाम कमाबय रेसिंग कएकऽ टॉप लेवलपर नाम आबय अपन जिला सभमऽ नाम कमेतय तब जाके जे छै